विज्ञान और तकनीकी कि बात की जाए तो आज हमारे देश में विज्ञान इतना आगे चला गया है कि हम चाँद मंगल ग्रह पर भी अपने यान छोड़ रहे हैं वहाँ पर हमारे यान सफलतापूर्वक लैंडिंग कर रहे हैं यदि हम अभी की ही बात करें तो हमारा चंद्रयान थ्री जो की चन्द्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अपनी सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है इस क्षेत्र में यदि बात की जाए तो विज्ञान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है समय के साथ विज्ञान के साथ आगे बढ़ने की मनुष्य को भी अत्यधिक आवश्यकता है विज्ञान और तकनीकों के माध्यम से हमारा भारत आज कहाँ कितने आगे बढ़ गया है जहाँ चँद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसी देश का आज तक कोई विमान नहीं गया कोई यान नहीं गया वहीं हमारे भारत का चंद्रयान तीन थ्री सफलतापूर्वक अपनी लैंडिंग कर गया

विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम युवा हम छात्र छात्राएं अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं तकनीकी की बात की जाए तो हर विषय में हर युवा हर छात्र छात्रा अपना भविष्य देख सकता है हमें अच्छे से अच्छे साइंस कॉलेज आज के जमाने में देखने को मिलते हैं चूँकि यह विज्ञान का युग है तकनीक का युग है तो इसमें कोई भी चीज असंभव नहीं है हम हर एक चीज को असंभव को संभव कर सकते हैं